हैलो गुड मार्निंग मैम ठीक आप सनाओ

ओह् में ओह् मिकी बी स्कूल दे बारे गल्ल करनी ही में आक्खा दी ही बच्चे दे बच्चे दा सलेबस दा हा थोह्ड़ा नेईं अजें रौंह्दा बड़ा रौह्न रौंह्दा ऐ बी ओह् केह् नाम लैंदे फ्ही टैस्ट बगैरा फ्ही होने चाहिदे नी बच्चे त्यारी बी लोड़दी नी आहो म्हीने इक बिच्च होई जान हां नेईं नेईं थोह्ड़ा नेहा रौंह्दा ओह् सिलेबस कम्पलीट कराइयै में रवीजन कराउनी फ्ही हां होर कोई होर क्लास सैवंथ दा थोह्ड़ा उं'दा बी रौंह्दा ते बाकी क्लासें दा कम्पलीट गै ऐ हां हां

हां फ्ही अग्गे नैक्सट क्लास इं'दी बोर्ड दी ऐ ते फ्ही इस इस क्लास बिच्च पढ़ाने शैल गै पौंदा हां ठीक ऐ ठीक ऐ